ہیلو ہاں جی جی بتائیے گڈ آفٹر نون گڈ آفٹر نون جی جی جی جی اچھا اچھا اچھا بہت اچھا بہت اچھا آپ رونالڈو کی طرح بننا چاہتے ہیں بہت اچھا سب سے پہلے تو آپ یہ کیجیے کہ آپ جو پریکٹس وغیرہ جتنا کرتے ہیں ہمارے پاس آ کے تو بہت کم ٹائم رہتا ہے دو گھنٹہ تین گھنٹہ بڑی مشکل سے آپ کو اسکول بھی جانا ہوتا ہے بیٹا تو بڑی مشکل سے آپ مینج کر پاتے ہیں آپ یہ کیا کیجیے کہ آپ خوب محنت کیجیے اسکول ٹائم میں اور اسکول ٹائم کے بعد بھی جب آپ گھر جائیں یا گھر کے گھر جانے کے بعد صبح صبح اسکول آنے سے پہلے اگر آپ اُٹھ جائیں پانچ بجے چھ بجے تو آپ رننگ کے لیے چلے جائیں کیجیے رننگ کہتے ہیں نا کہ آپ کی پوری باڈی کو بہت زیادہ متاثر کرے گی اور بہت زیادہ آپ کو اچھا بنائے گی آپ جو ہے فزیکلی بہت زیادہ فٹ ہوں گے جسمانی طور پر بہت زیادہ فٹ ہوں گے آپ فکری طور پر فٹ ہوں گے اور اسی طرح جی جی جی اور ایسا نہیں کہ آپ صبح صبح کر لیے پھر اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے آپ اسکول سے آئیے ٹیوشن جائیے ٹیوشن جانے کے بعد پھر شام میں پھر سے دوبارہ آپ جو ہے جی نہیں نہیں کھانا نہ کھانا کھانے سے طاقت تو آتی ہے لیکن کھانے کے فوراً بعد اگر ہم رننگ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا پیٹ خراب ہو سکتا ہے یا پھر ہمیں جو ہے الجھن ہو سکتی ہے کھانا ہضم ہو جائے جیسے آدھے گھنٹے بعد یا تھوڑا تھوڑا سا آرام کر لیں کچھ کر لیں اس کے بعد آپ رننگ اسٹارٹ کیا کیجیے فوراً اسٹارٹ نہیں کرتے ہیں اس سے باڈی کو جو ہے جسم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جی سر ہاں جی جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ